डेंगू मलेरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियाँ होती हैं सर्वप्रथम तो होती है बीमारियाँ मच्छर से और उन कथाओं का पालन पहले साफ सफाई से होता था साफ सफाई घर के पास कूड़ा है आपका गंदगी है या जमा हुआ पानी है इन सबों को हटा के किया जाता था आज के समय में है बहुत सारी सुविधाएँ हैं जैसे मॉस्कीटो कॉइल है मच्छरदानी है और मॉस्कीटो लिक्विड वगैरह है इन सबों से मच्छर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ होने वाली है इन सबों को रोका जा सकता है और सबसे पहले जोकि पहले समय में था कि लोग धुआँ वगैरह करते थे अपने घर के अगल बगल जिससे मच्छरों को भगाया जाता था डेंगू मलेरिया की बीमारियाँ कम होती थी दवाओं का छिड़काव था दवा वगैरह छिड़की जाती थी सरकारी संस्थाओ से आते थे लोग गाँव में छिड़कते थे दवा और लगभग उससे भी बहुत कम बीमारियों का प्रचलन था आज के समय में भी है दवाओं का छिड़काव होता है साफ सफाई होती है उन सब चीज़ों को मिला जुला के सबसे पहली चीज़ की इसका यही है डेंगू बुखार और मलेरिया इन दोनों को रोकने के लिए साफ सफाई तो सबसे पहले उसके बाद है आपका अपने घर पे अगल बगल कचरा ना जमा होने दें गंदा पानी ना जमा होने दें उसके बाद अगर गंदा पानी कहीं इकट्ठा होके तालाब है या नाली का पानी है अगर इकट्ठा होता है तो उसमें समय समय पर दवाओं का छिड़काव बहुत जरूरी है अगर दवाओं का छिड़काव नहीं होगा तो डेंगू और मलेरिया दोनों के मच्छर पनपते हैं उनके अंडे बहुत ज बहुत ही ज़्यादा कम समय में जो है कि ये अंडे बड़े होकर अपना विकसित होके अपना मतलब घरों में फैल जाते हैं तो दवा और वो लिक्विड वगैरह मच्छरदानी सबसे बढ़ियाँ उपाय है मच्छरदानी से क्या होता है मच्छरदानी लगाए रहेंगे तो आपके जो लिक्विड वगैरह का धुआँ होता है वो भी आपके शरीर में जो गलत इफ़ेक्ट होता है वो नहीं करेगा और मच्छरदानी से आप सुरक्षित भी रहेंगे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का बचाव बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है इन सब चीज़ों से और डेंगू मलेरिया का अगर हो जाता है तो पहले भी सरकारी अस्पताल में जाते थे लोग दवाएँ पहले तो फ्री नहीं मिलती थी लेकिन अब दवाओं का है फ्री मिल रही हैं दवाएँ सरकारी अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएँ ऐसी हैं जोकि मिल रही हैं डेंगू हो या मलेरिया हो या कोई असाध्य से असाध्य रोग हो सरकारी अस्पतालों में बढ़ियाँ से बेड है बिस्तरा है डॉक्टर समय पे मिलते हैं इस उन सब चीज़ों से पहले से अब से बहुत बहुत मतलब सुधार आ गया है सुधार हो गया है अब सुधार होने का मतलब ये कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था तुरंत आप मरीज़ लेके जाते हैं तुरंत व्यवस्था हो जाती है एडमिट करने की दवा की आपके पास पैसा है नहीं है लेकिन आपका मरीज़ तुरंत एडमिट होके उसकी जाँच शुरू हो जाती है डॉक्टर मिलते हैं समय समय पे और देहात में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाय तो आने वाले समय में भी ये सब बीमारियों से बचा जा सकता है और ये जो बीमारियाँ हैं ज़्यादातर आपका गंदगी से ही होती हैं उन सबों को रोकने के लिए आपको सबसे पहले तो गंदगी का ही सफाई करना होगा गंदगी जो जितनी भी अगल बगल है आस पड़ोस में उन सभी चीज़ों को साफ स्वच्छ रखें साफ रखें इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है